ग्रांऽ च कुएं बिच्चा पानी अस ज्यादतर रस्सी लाइयै रसियै बाल्टी लाइयै ते कढदे

कुएं बिच्चा पानी ते उ'आं गै निकलदा क्योंकि इ'यां कड्ढना नि होंदा ते होर कड्ढना बी कियां ओह् निकलदा गै ओह्दे कन्नै ऐ कुएं कुआं इ'न्ना थल्लै होंदा कि उत्थें जनोंदा ओह् नेईं ऐ अगर पानी नेईं होऐ कड्ढने आह्ला मोटर कन्नै बी नेईं कड्ढी सकदे होर साढ़ै बिच्च ऐ कि असें ओह् कियां कड्ढना पानी ज्यादातर ग्रांऽ बिच्च इ'यै होंदा कि

बालटियें गी रस्सियां लाई दियां होंदिया ते पानी कड्ढदे कुंए बिच्चा ते केइयें ग्राएं च बोलियां होंदिया उनेंगी कुएं दी जरूरत नेईं होंदी ते ओह् बोलियें चा पानी लेई लैंदे

कुएं चा बड़ा असान ऐ कि मोटर लाइयै पानी कड्ढो उ'आं नेईं थकान होनी ते नेईं गै पानी निकली आना जल्दी किन्ने जिन्ना तुस मर्ज़ी कड्ढो जित्थें तक पजाओ मोटरै कन्नै कुदै बी पानी पुज्जी सकदा ऐ बस्स ग्रांऽ बिच इ'यां गै रस्सियें कन्नै पानी कड्ढदे बालटियै बालटियै गी रस्सी लांदे फ्ही पानी कड्ढदे खिच्चदे ओह् पानी कड्ढदे मोटर लाई उड्डदे फ्ही